हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा सबसे अच्छा रिकाॅर्ड रहा है जब मैं सुबह के समय मैं दौड़ने के लिए जाया करती थी अपनी दोस्त के साथ तो उस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने मैंने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में फर्स्ट डे गई थी अपनी दोस्त के साथ दौड़ने के लिए सुबह तो उस वक्त मैंने बहुत ही अपने घर से ही और अपने घर से मेरे घर से कुछ ही दूरी पर मिलिट्री पार्क पड़ता है तो मुझे याद है कि मैंने अपने घर से ही स्टार्ट किया था दौड़ करना और मैं पार्क तक दौड़ते हुए ही गई थी तो मुझे वह जो टाइम वह जो रिकाॅर्ड है मेरा सबसे अच्छा रिकाॅर्ड रहा था मैं कम समय में मैं बहुत ही कम समय में मैं पार्क तक पहुँच गई थी और जो मेरा रिकाॅर्ड था बहुत ही अच्छा बना हुआ था तो मैं उसके बाद से फिर वैसा रिकार्ड दुबारा नहीं बन पाया